मुंहिंजे जीवन में हिकु मुश्किल घड़ी आई जो मुंहिंजे नंढे ॿार खे जो परे परेशान थी वियासीं उहो बीमार हुओ बीमार हुओ उनखे हॉस्पिटल वठी वियासीं बिलकुलु बि बि न थो पियो सघे असां हॉस्पिटल वठी वियासीं हॉस्पिटल वारनि बिलकुलु जवाब ॾई छॾियो की हिन हॉस्पिटल में न थींदो वरी असां ॿिए हॉस्पिटल में वियासीं ॿिए हॉस्पिटल में बि हुननि थोरी देरि चेक वेक कयो इनखे ड्रिप विप चढ़ाई हुन मना कयो कि भाई असां न करे सघंदासे वरी असां टे हॉस्पिटल में वियासीं टे हॉस्पिटल में असां गौरमैंट हॉस्पिटल में वियासीं एतिरो गंदो हुओ पर छा कयूं ॿारन जे करे सभु करिणो पवे थो उते हिन खे एडमिट करायो उन्हनि जे इलाज कयो ॿ ॾींहं थी विया बिलकुलु कोई डॉक्टर बि न हुओ उन ॾींहं पंद्रहं अगस्त हुई कोइ छुट्टी जो ॾींहुं हुओ कोई डॉक्टर बि न हुओ ऐं हिन जो इलाज बि न पियो थी सघे पियो हुन खऊं पियो सोरहं अगस्त जो डॉक्टर आहियां उन्हनि इन्हनि जो टेस्ट वेस्ट कयो मां एतिरी रोयां पई सभु परेशान थी विया इन जे सभु ॿारु वारु बि सभु मुंजो घोट बि सभु परेशान थी विया कि ॿारु खे छा थी वियो आ डॉक्टर बि आया उननि बि ॾिसियो कि ॿारु ठीक ठाक आहे पर ॿारु बिह नथो सघे एतिरो परेशान थी वियासीं पोइ टेस्ट वेस्ट थियासे आसां किते किते अप्रोचियूं लड़ायूं ऐं फोन करायासे हिते हुते फोन करायासीं सभु दोड़ लॻाइन पिया कोई हिते कोइ हुते की ॿारु ठीक थी वञे पोइ असां डॉक्टर इलाज कयो ॿ ॿ ॾींहं खां पोइ मुंहिंजो ॿारु कुझु ठीकु थियो कुझु खाइण लॻियो पोइ असांखे थोरी राहत मिली की हा थोरो छोकिरो ठीकु आहे उन खां पोइ टे चोथे ॾीहुं हिन जी छुट्टी थी पोइ मां हिन खे स्कूल बि न मोकिलियो पंद्रहं ॾींहं स्कूल जी पहिरियों छुट्टी थी वई पोइ मां स्कूल घर में ई हिन जो इलाज कयो घर में ई हिन खे सभु पॉष्टिक शयूं हिन खे खारायूं ऐं हिन खे ठीकु कयो हिकु महीने खां पोइ छोकिरो थोरो ठीकु थियो ऐं उथी बिहो पोइ असां हिनखे स्कूल मोकिलियो एतिरी पढ़ाई जो बि हिन जो थी वियो नुक़सानु ऐं स्कूल जो बि नुक़सानु थियो पर ठीक आ ॿारु हाणे ठीकु आहे ऐं ठीकु हले थो